ना हमनाया जोंनि मोनसे माबा नाखौ जोङो जेखाइ जेरै खबाइ लानानै हमो आखाइजों हमो

माइ मोननाय माइ फिथाइ थायफुनाय जायो बेवहायबो जोङो आलियाव खाखि होननाय मोनसे सायो आरो सेन सायो बेखौबो जोङो बेजोंबो ना हमनो हायो आरो जोङो मोनसे थेनानै सारोबा नाखौ मोनसे सिलिगर होननायजों सारनाय जायो माबा दुरुं खानानैबो सारो थिङाव जेरै दिरुं खायो बेवहाय सारनानै जोङो दैखौ रानहोनानै बेजोंबो हमो आरो जोङो ना आथिंजों जुग्रुबनानै जेखाइजोंबो जोङो हमो मैगं खादाजों जोङो नाखौ हमो आरो जेरै दानि मानसिफोरा माने गोदान गोदान टेकनिक बाहायो गाव गावबागाव माने आखाइजों हमनाय जेजों सानाय आरो जोंहा दै गिदिर गोथौ जेब्ला दै गिदिर गोथौआव हमनांगौ दैमायाव बाहाय फासि जे सायो जे सानानै बेवहाय नायबो नाङो मोजाङै मोजां आरोबाव बिदिनो गाव गावबागाव ना हमनाया बिफां दालाय दानसोमनानै दिगि खालाम खालाम दोनो बेखौ सान बिदिनो सात दिन आथ दिननि थाखाय दोननानै जोङो आदार होनानै दोननानै दैमायावनो थेखन थेखन आलि थेखननानै दोननानै जोङो सारो सारनायावबो जोंहा नाखौ हमनो हायो बिदिनो आरो ना हमनायाव जोङो बिदिनो दै राननाय समाव जोङो नाखौ हमोबा मोजाङै मोजां मोनो आरो बिदिनो जे लानानैथ' सारखायोआनो जाहैबाय बिदिनो जेजों फासि जेजों जेखाइजों आरो जोङो हमो बेफोरजों मैगं खादा सोरबा बायदिया आरो गोदान गोदान बिदिनो आखाइजों गोग्रोमनानै सोरबा खेबजांजों सोरबा माजों बिदिनो हमो नाखौ जेरैबायदि ना सोरबा बायदियाथ' बिदिनो माबा जेजों सारनायजों लोगोसे थेखन थेखन आरोबाव एक्सट्रा सारबावो बिदिनो बेखौबो जोङो हमनो हायो बेनो जोंनि ना सारनायाव जों बुस्तु गुबुन मानसिफोराबो बिदिनो मिन्थिखागौ थेवबाबो जों जे जेखाइ खबाइ बेफोरखौ जों बांसिन बाहायनाय जायो आरो हाखर हाला जोङो थेसन थेस' सारनाय जायो बेखौनो जों बुङो आरो बेनि अनगायैबो फख्रिफ्राव जेरै दोननायखौ जों बोरसिजोंबो बोननानै जायो आरो बोरसि होयो बोरसियाव जोङो बिदिनो एम्फौ सोनानै बोरसियाव बोनो बोननानै जोङो हमो दिगिनिफ्राय बिदिनो बाथा होयो गथ'फ्रा बिदिनो जोङो हमो बाथा होनानैबो बेनो बेखौनो बुङो आरो